हमारे यहाँ की जो कपड़ा बनाने की शिल्पकला है वो काफ़ी ज़्यादा भिन्न है बाक़ी स्थानों से जैसे कि हमारे हमारे यहाँ पर चंदेरी की साड़ियाँ बनती हैं महेश्वर की साड़ियाँ बनती हैं बाघ प्रिंट होते हैं ये सारे अपने आप में सब से भिन्न हैं और ऐसे दूसरे देश और दुनिया में कहीं पर भी नी किए जा सकते क्योंकि ये यहाँ कि एक अपनी वो है जो हाथ शिल्पकला से की जाती है बिना किसी मशीन का उपयोग कर के ये हाथ से बनाई जाती है